हा असांजे हुन में पेपर मेल त थींदा रहंदा आहिनि समाजिक बि थींदा आहिनि सांस्कृतिक बि थींदा आहिनि लेकिन असां जल्दी न वेंदा आहियूं ज़्यादाइ सांस्कृतिक मुदनि ते बि थींदो आहे और समाजिक में बि पेपर मेला थींदा रहंदा आहिनि असां उन खे ज़्यादाइ न वञी पाईंदा आहियूं असां पर असां उन खे ॿुधंदा आहियूं काथे मिलंदा आहियूं पंहिंजे दोस्तनि में फ्रेंड्स में मिलंदा आहियूं गॾिजंदा आहियूं काथे त इहा ई ॻाल्हियूं कंदा आहियूं सांस्कृतिक ॻाल्हियुनि जे बारे में की काथे कहिड़े मुदे ते ॻाल्हि हले थी या कहिड़ी समाजिक ॻाल्हि हले थी उन बारे में चर्चा कंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहियूं और हिक ॿिए सां डिसकस कंदा आहियूं केॾी महिल लेकिन एतिरो कोई अटेंन न करे पाईंदा आहियूं लेकिन हा इहो आहे समाजिक ऐं सांस्कृतिक मुदनि ते चर्चा ईअं पाण में कंदा रहंदा आहियूं की कहिड़ी हले थी इहा जे व वञी न पाईंदा आहियूं लेकिन ख़बर सभु आहे की सांस्कृतिक मुदनि ते कहिड़ी चर्चा थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं कहिड़ियूं समाजिक का कार्यक्रम जूं चर्चाऊं थींदियूं आहिनि उन बारे में असांखे थोरी बहुत ख़बर आहे लेकिन अटेंन न कंदा आहियूं